ان دنوں بچے بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں جس میں سے پکرم پکڑائی کبڈی بیڈمنٹن یہ سب کھیل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور کھیلنا بھی چاہیے کیونکہ کھیلنے سے زیادہ بچے کا دماغ مضبوط ہوتا ہے ایکٹیویٹی فزیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہیے اسے ہم اچھا ہوتا ہے موبائل نہ دیکھنے سے اچھا ہے کہ وہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی کھیلے کچھ بھی کرے کھیلے موبائل میں ہی موبائل میں گیم نہ کھیلے وہ فزیکل ایکٹیویٹی کرے بچے لوگ کے ساتھ کھیلے دورنا پکرم پکڑائی کھیلنا کودنا یہ سب اچھا ہوتا ہے بچوں کے لیے اور یہ کھیلنا بھی چاہیے بچہ کا اس سے بچہ کا بچے کا اس سے دماغ تیز ہوتا ہے مانسک روپ سے وہ اچھا رہتا ہے چنچل رہتا ہے بچہ کھیلنا چاہیے اور بھی بہت سے سارے کھیل ہیں لیکن بچے کو کھیلنا چاہیے اور وہ کھیلتے بھی ہیں اور اس سے زیادہ چنچل ہوتا ہے بچہ دماغ بھی تیز ہوتا ہے کھیلتے رہنا چاہیے کبڈی پکرم پکڑائی بہت سارے بہت سارے چیج ہے مختلف مختلف قسم کے کھیل ہیں جو بچے کھیلتے بھی ہے اور انہیں کھیلنا بھی چاہیے اور یہ بہت اچھا ہے کہ پرھائی کے سانس سے بچے کو کھیلنا بھی چاہیے اب ایسا کہ نہیں ہے کہ صرف پڑھتے ہی رہنا چاہیے بچے کو اور اپنا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے کھیلنا بھی چاہیے کھیلے اور پڑھائی بھی کرے تو اس سے صحیح رہتا ہے پرھائی میں آدمی کا من لگا رہتا ہے کھیلتے رہنا چاہیے بچے کو کھیلتے رہنا چاہیے اور بہت اچھا کھیل ہے بچے کو کھیلتے رہنا چاہیے